हेलो हांवेन ओलांतल्यान कॅब बूक केल्ली ऍरपोर्टार वचपाक आनी म्हाका एक हजार भाडे थारयल्ले ऍरपोर्टार पावोन म्हाका तुमचो ड्रायव्हर निलेश कदम हो देड हजार रुपया मागता म्हणून म्हाका ताचेर कागाळ नोंद करपाची आसा